जैसे स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलेलकै सरकार वैसे शौचालय बनाना बहुत जरूरी है हमलोग केलिए शौचालय होना बहुत हमलोगोके गाँवममे शौचालय है भारत भारत सरकारके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है जेकर तहत हमलोगोकेंँ गाँव तक ई चीज पहुँचलै हंँ कि स्वच्छ भारत स्वच्छ रहए स्वच्छ भारत मिशन शौचालय होना जरूरी है हरघरमे वैसे ही हर जगह शौचालय बनना जरूरी है स्वच्छ शौचालय होतै तऽ स्वच्छता होतै